औ आङो आङो बिजुला आङो बङाइनिफ्राय बालाजाराव थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा बेंथल औ बालाजार थांनाय लामाखौ आं मोन्थिया अबेजों थाङोथाय ए मुराफारासो आमफ्राय आं थांनाय जाफेराखै लामाखौ मोन्थिया दा बोरै बोरै थाङोथाय उम ए गारि दाथ' माबा जोंसो थांगोन ओ बङाइनिफ्राय विंगार लाइन बास जों ओमफाय दा बङाइ बारखांनानै मा गामि मोनगोन मा जायगा मोनगोन

बङाइनिफ्राय दाइरेक्ट बेंथल मोनगोन आरो

बेंथलनिफ्राय थाइसौगुरि नङाबा मुराफारा उम लामाफ्रालाय मारै थाबायनानैसो थांनांगोन ससे उम जेखुनु बेंथल मोनबा फन खालामना हरनोसै अबेजों थाङो बेखौ नों खोन्थाह'रदो विंगार लाइन बास जों सो अ' बेसिमावथ' मा गारिया थांगोन बेखौनो लांगोन फिरफिलि थाङो ना अथ'आ थाङो जेखुनु जाया मा गारिया खारलांगोन बेखौनो लांगोन अ होमबानो बालाजार मोनबाय ना मुराफारा दे होमबा आं थांगासिनो